बाइकसँ हमरासभके यादगार बहुत अच्छा रहल हम जहाँ भी गेलहुँ दोस्तसभ सङ्ग मिलि कऽ गेलहुँ इन्जॉय कयलहुँ ओहि जगहपर कभी कभी हम मन्दिर जाइत छी पूजाके लेल दूर दूर जाइ छी तऽ हमसभ चारू दोस्त पाँच दोस्त मिलकर जाइ छी पूजा करै लेल बाइकसँ ही पूजा करै लेल जाइ छी तऽ हमसभ बहुत इन्जॉय लेलहुँ रास्तामे बहुत इन्जॉय लेलहुँ साथमे बात कयलहुँ घुमलहुँ फिरलहुँ जे छै हमसभ बहुत घुमलहुँ ई होइ छै कि बाइकसँ जे छै कहीँ भी समय भी बहुत कम भऽ जाइ छै समयके बचाव होइ छै तऽ हमसभ कहीँ भी गेलहुँ यात्रासँ या कभी कभी जे होइ छै हमसभ दस गो दोस्त ग्रुप मिलि कऽ कहीँ भी हमसभ सफरके लेल मन बनाबै छी कि हमसभ वहाँ जेनाइ छै तऽ हमसभ गेलहुँ वहाँ घूमै लेल सफर ज्यादा रहै छै तऽ हमसभ बहुत इन्जॉय कयलहुँ बाइकसँ हुनका लिए जे छै खास हमरासभके पल रहैए बहुत इन्जॉय लेलहुँ अनुभव रहै छै ओहि चीजके यादगार रहै छै आब कभी कभी जे होइ छै हमसभ बाइकसँ बहुत सफर जे छै गङ्गा कात हमसभ गेलहुँ बीच बीचमे गङ्गा कात गेलहुँ हमसभ कमसँ कम दस दोस्त गेलहुँ वहाँपर साथमे हमसभ वहाँपर घुमलहुँ फिरलहुँ वहाँपर सफर अच्छा रहलै हमरासभके हुनकासभके जे छै अनुभव भी बहुत हमरासभके देलनि देलथि आओर हमरासभके बहुत इन्जॉय भी आय आयल ई होइत छै कि हमरासभके यादगार जे छै अभी अभी दोस्तसभ नहि रहै छै हुनका यादगार जे छै बहुत हमरासभके पड़ैत रहैए याद आबैए रहैए हुनकरसभके याद अबैए दोस्तसभके